سر گڈ ایوننگ سر آپ ڈلیوری بوائے بول رہے ہیں جی سر میرا ڈلیوری اب تک آیا نہیں ہے جی میرا فلیٹ نمبر ایک سو چودہ اور بلڈنگ سیکنڈ فلور پر رہتے ہیں جی آپ ایک سو چودہ آ چکے ہیں اور تھڈ فلور پر چلے گئے ہیں نہیں نہیں نہیں دوسرے فلور نمبر دوسرا دوسرا اور روم نمبر کمرہ نمبر ہے ایک سو چودہ جی جی جی اچھا کوئی بات نہیں آپ آئیں میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں اچھا اوہ آپ آ رہے ہیں سیڑھی سے آ رہے ہیں جی جی وہ راستہ آسان ہے آپ سیڑھی سے آئیں میں آپ کا ویں پر انتظار کر رہا ہوں جی آپ کہاں پہ ہیں اچھا اچھا میں آ رہا ہوں لینے کے لیے اچھا ٹھیک ہے سر اچھا آپ وہاں پہ ہیں ٹھیک ہے دے دجیے ہم کو ٹھیک ہے شکریہ سر